जोंनि बर' समाजआव जोङो हा माखासे ट्रेडिसनेलि ओंख्रिफोर दङ दा बेफोरनि गेजेराव जोङो गोबांखौनो इजि यै संनो हायो नाथाय जोङो नार्जि अमा जों बेबो ट्रेडिसनेल बर'नि दा बेखौ जोङो संनायाव आङो बेखौनो गोरासिन मोनो मानो होनोब्ला नार्जि जोङो अमा संनो थाङोब्ला जोङो नार्जिखौ संग्रोनांगौ जायो बेनि उनाव जोङो रुनांगौ जायो आरो जोङो खारै होनांगौ जायो दा जोङो फारि फारि जुदि जोङो मोजाङै होनो रोङाबा खारैया बाबगोन नङाब्ला नार्जिया जोंनि रुनायफोरा जायाब्ला गोखाद्राय जागोन आरो जोङो जे नार्जिजों अमाजों संगोन बेयाव अमानि जे मेजेम नांगौ जायो दा बे अमानि मेजेमनि नांगौथिआ थोजासे जायाब्ला जोंनि नार्जि अमा संनाया मिलौदो गोथाव जाया दा बेनिखायनो आङो सानो जे नार्जि अमा बे संनाया आंनि थाखाय गोरासिन रेसिपि नाथाय गुबुन गुबुन जोंहा माखासे ओंख्रिफोर दङ जेरै अनला जेरै दालि आलु बेफोरो नार्जि अमानिफ्राय गुरैसिन जायो गोरलैसिन जायो दा बेनि थाखायनो आङो आंनि जिबनाव सबसे गोरासिन रेसिपि होनोब्ला आङो नार्जि आरो अमाखौनो आं सानो मानो होनबा जोंनि संनाया जायाब्ला जेबायदि थावनांगौ बे थावआ आरो जोङो नार्जि अमा जाब्ला संनानै जाब्लाबो जोङो जोंनि बे जेबायदि टेस्ट फैनांगौ बेखौ जों मोननाय नङा आरो थावनाय नङा ओंख्रिया बेनिखायनो आंनि जिबनाव सबसे गोरासिन रेसिपि होनोब्ला आङो नार्जि आरो अमा बे संनायखौनो गोरासिन मोनो बेनि